मोन्यांनी कांय एक उतर तोंडांतल्यान काडनासतना सांगनासताना आपली भावनां ऑडियन्सां मेरेन पावोवपाची जी तांक आसता ती नाचा भितर आसता वा नाचप्यां भितर आसता